हा मां लिखंदी आहियां मां लेखन लेखन कंदी आहियां लेकिन मां पंहिंजी रोज़ जी ज़िंदगी जे किसनि जो हिकु कलैक्शन हिकु डायरी में लिखंदी आहियां रोज़ु औरि मूंखे हिन जे लाइ प्रेरणा इहो ई थियो की मां सॼी सॼे ॾींहं में जेको बि मां सां थियो मां उन जे बारे में लिखण लिखी करे पाण वट जमा कंदी आहियां छोकी मूंखे पढ़ी करे उहो पंहिंजियूं ग़लतियूं सुधारण जो बि मौको मिलंदो आहे औरि अॻिते लाइ बि मूंखे फ़ाइदेमंद रहंदो इहो इन ई करे मां पंहिंजी रोज़ जी ज़िंदगी जा किसा लिखंदी आहियां नंढा वॾा सुख दुख हर शइ हर तरह जा किसा लिखंदी हुअमि